मध्य प्रदेश में कई सारे पर्वों को को मनाने का प्रचलन है इसी क्रम में दिनवरी माह में सिख भाइयों का आने वाला वैसाखी का पर्व है फरवरी माह में हिंदुओं का आने वाला बसंत पंचमी सरस्वती पूजा मध्य प्रदेश को गोराईमान करता हैं मार्च में आने वाले होली का पर्व मध्य प्रदेश ही नहीं अपितु पूरे भारत वर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है इसके अलावा दशहरा दीपावली पोंगल क्रिसमस हरेक जनवरी को आने वाला नया वर्ष और हिन्दू नव वर्ष जो कि चैत्र मास में आता है ये सभी पर्व राज्य के लिए नागरिक बंधुओ के लिए माताएं बहनों के लिए नई ऊर्जा का स्रोत माना जाता है सभी बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ इन सभी पर्वों को मनाते हैं जो कि मध्य प्रदेश को आदर्श राज्य के रूप में संज्ञा प्रदान करता है